میرے پاس گاندھی جی کی ایک کتاب ہے ایکسپیریمینٹ وتھ ٹروتھ یہ کتاب مجھے بہت زیادہ پسند ہے پسند اس لیے ہے کہ گاندھی جی کے جو جّد و جہد ہے آزادی کے لیے اور دیش کو آزاد کرانے کے لیے اور دیش میں جو مختلف طبقات رہتے ہیں ان طبقات کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے اور مذہبی منافرت کو ختم کرنے کے لیے ان کی جو جدّ و جہد ہے اور اس جدّ و جہد کے لیے انہوں نے جو لائحہ عمل بنایا ہے اس کو جس طرح سے اس کتاب میں انہوں نے اپنے قاری سے باںٹا ہے اس کی وجہ سے یہ کتاب ہمیں از از حد پسند ہے خاص طور سے مشکل حالات میں کس طرح سے عدم تشدد کے طریقے پر رہتے ہوئے اپنی بات رکھی جا سکتی ہے اور اپنے کاز کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے اور اپنی بات ایک لمبی جدّ و جہد کے بعد بغیر کسی خون خرابے کے اور بغیر کسی متشدد کارروائی کے پوری کی جا سکتی ہے اس سِلسِلے میں ان کی ایک کتاب بہت زیادہ اہم ہے اور بہت سارے نئے در ہمارے لیے سوچنے سمجھنے کا کھولتی ہے